हैल्लो माराज तुस बिजय सिंगर होर बोल्ला दे माराज केह् हाल ऐ थुआढ़ा और असैं असैं यरो एह् घर फंक्शन हा बड्डे भ्रा दा ब्याह् हा असैं गीत गोआने हे उत्थैं नेईं इय्यां गीत कराने इय्यां गाने सिम्पल जगराता नि तुस मतलब केह् रेट ऐ थुआढ़ा अपना हां समान सब थुआढ़ा तुस अपना लेआंग जो बी हो माइक डीजे साउंड बगैरा सिस्टम सब थुआढ़ा आहो चलो फ्ही बी इयां केह् ऐ नार्मल गै नार्मल लाना ज्यादा नि कोई हाई ज्यादा नार्मल गै रक्खना किन्ना चलो ठीक ऐ मैं पंजी तरीक शाम्मी तुस आई जाओ फ्ही शाम्मी दा गै प्रोग्राम पंजी पंजी हां शाम्मी आई जाओ सत्त बजे सत्त टू नौ एह् नंबर थोआड़ा गै थो थोआड़ा नंबर अपना नि पर्सनल एह् हां हां

कोई गल्ल नि तुस आओ मैं तुसें एड्रेस करुना सैंड जेह्दे आना ते तुस आई जाओ हांजी दिलवर हां लिखी लाओ फ्ही और कोई शो नि ना करूड़ेयो बुक अग्गै पिच्छै कुते होर एह् पच्ची याद रक्खएओ पच्ची तरीक ए ठीक ऐ सिरजी ए खैरियत